म्हज्या आयुश्याचो दुसरो फोन नोकिया नेकिया वन वन जिरो जिरो तेन्ना काळान नोकिया हो सामको सामको म्हळ्यार फामाद असो मोबायल फोन पूण म्हजें एक्सपिरियन्स त्या फोनाचेर तितलेंशें बरें नाशिल्लें घेता आसतनाच म्हजे आनी पयली त्या दिणाऱ्याचे तोंडाक तोंड लागलें वाजलें मागीर पळयत जाल्यार ताजेर बटन सारके चलनाशिल्ले फाटलें कवर सारकें चलनाशिल्लें तरी हांवें तो ताज्या सांगण्या वरून वापरपाक सुरवात केली पूण कांय तेंपान म्हणजे लोकांची तर वर्स देड वर्स ताची बॅटरी येता जाल्यार म्हजी स म्हयन्यानूच गेली हांव जेन्ना पळय विकणाऱ्याक विक्रेत्या कडेन परत गेलो तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें तर तुका ही मेळचिना ती वाॅरेंटिच्या अंडर मेळचिना ताका सांगपाचो हांवे प्रयत्न केलो की म्हजी चूक काय न्ही हो तुज्या फोनाचो दिफेक्त ती दिवची पडटली परत वाद जालो अशें करून करून निमाणें म्हाका तो फोन दिवचो पडलो ह्या फोना बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार हरशीं फोन बरो पूण म्हजो तर एक्सपिरियन्स म्हणटात तसो ह्या फोनाचो सामको वायट बरो जालो ना